زبانی مختلف ثقافتی گروہوں کے درمیان پل کا کام کرتی ہیں جن لوگ ایک دوسرے کی زبانیں سمجھتے ہیں یا مشترکہ زبان استعمال کرتے ہیں تو ان کے درمیان خیالات نظریات اور تجربات کا تبادلہ بہت آسان ہو جاتا ہے یہ مختلف علاقائیی ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں جو مددگار ثابت ہوتی ہے ہر زبان اپنے اندر ایک ثقافتی ورثت سموئے ہوئے ہوتی ہے جس میں لوگ کہانیاں شاعری موسیقی اور روایات شامل ہیں جن لوگ ایک دوسرے کی زبانوں سے واقف ہوتے ہیں تو وہ ان ثقافتی خزانوں سے بھی مستفید ہوتے ہیں یہ مختلف ثقافتوں کی باہمی احترام اور سمجھ کو فروغ دیتا ہے مشترکہ زبانیں مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان سماجی اور اقتصادی تعامل کو بڑھاتی ہے تجارت تعلیم اور سیاست جیسے شعبوں میں مواصلات کی آسانی ترقی کی راہ ہموار کرتی ہے لوگ ایک دوسرے کے رسم و رواج طرز زندگی اور اقتدار کو بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں اگرچہ ہندوستان میں متاعد زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ایک مشترکہ رابطہ زبان جیسے کہ ہندی اور انگریزی مختلف لسانی گروہوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور قومی یکچہتیی کے احساس کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ مختلف ریاستوں کے درمیان حکومتی اور انتظامی امور میں بھی سہولیت فراہم کرتی ہیں